ملٹی کار شو روم بات کر رہے ہیں آپ مجھے مرسڈیز بین ہلو مجھے مرسڈیز بین اے ایم جی پیٹرول کار خریدنی ہے اس میں کلر کون سے اویلیبل ہیں اچھا اور اس کی بکنگ منی کیا کتنی ہے

اس کے علاوہ تو کوئی کچھ اور نئی سنا اس کے علاوہ کوئی اور جی

اچھا اچھا اچھا

ٹھیک ہے معلوم کر رہی تھی کہ آپ کہاں ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیے آپ کا شو روم کہاں ہے میں دہلی سے بات کر رہی ہوں دہلی میں ایسٹ نارتھ ایسٹ سے اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تھینک یو